हलो यस आप कौन अच्छा मैम ऐक्चुली मुझे फ़ीवर आ गया था बीच में और मैं आपको कॉल ही करने वाली थी कि मैं कन्टिन्यू कर सकती हूँ क्या जी हाँ मैम जी मैम मैम मुझे कन्टिन्यू करना है अभी जैसे समर कैंप लगने वाले हैं तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि मैं समर कैंप में आ सकती हूँ क्या जी जी

जी

यस मुझे इस बार लेकर ही आना है जी मैम तो मैम मैं कल सुबह कितने बजे से आऊँ और पुलिस ग्राउन्ड आना है कि शुक्ला ग्राउन्ड आना है जी टाइमिंग क्या है मैम जी मैम जी मैम जी जी मैंने बात कर लिया है नेडी वगैरा से हम लोग सब साथ में आ रए हैं और आपका सपोर्ट बहोत जरूरी है मैम हमको

जी नहीं मैडम मैं हंड्रेड पर्सेंट अपना दूँगी और आप देखिएगा बिल्कुल आपको ट्रॉफ़ी मैं लाकर दूँगी जी मैम जी मैम जी मैम जी मैम वह नेडी से बात हुई थी और मोंटी से बात हुई थी मेरी तो वह दोनों भी आ जाएँगे मैं उनसे कॉल में बात कर लेती हूँ अभी

जी मैम मैम वह मोंटी वही है जो नैशनल लेकर आई है अपने यहाँ दो बार वह अभी क्या बोलते वहाँ चल गई थी रायपुर तो वह आ नहीं पाई उससे मेरी बात हुई थी तो वह बोल रही थी आने के लिए मैं उसको बोल देती हूँ कि मैम ने बोला है तो अपन आ सकते हैं

जी जी यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम जय हिन्द जय भारत